अॼुकल्ह रंधिणे में बिजली जा जाम उपकर सामानु अची विया आहिनि पहिरीं खां जे जीअं की ओवन मिक्सर ग्राइंडर इंडक्शन गैस सिलेंडर जीअं की पहिरीं गैस जे बैदि लकिड़ी जा चूल्हा हूंदा हुआ तंहिंमें जाम धूओं हूंदो हुयो माण्हुनि खे परेशानियूं थींदी हुइयूं अॼु जे तारीख़ में गैस अचनि खां पोइ सुख़ सुविधाऊं थी रहियूं आहिनि ॿियो मिक्सर ग्राइंडर पहिरीं हमामदस्ते में चटणी पीसणी पवंदी हुई हुन चटणी जी टेस्ट ई अलॻि हूंदी हुई टाइम लॻंदो हो अॼु जी तारीख़ में थोरी बि शइ खपे फटाफट पीसजी वेंदी आहे जेके बि शइ हुजे जल्दी पीसजी वञे थी ओवन ओवन जी सुविधा अचनि खां पोइ माण्हू जो टाइम ऐं एनर्जी बची वेंदी आहे सेकेंडनि में सामानु गरम थी वेंदो आहे ॿी आहे अॼुकल्ह जे समय में बिजली जे उपकरण जी सुख़ सुविधाऊं